हाँ मैंने पहली बार तैरना सीखा उस टेम मैं कक्षा छह में था उस टेम मैंने अपने लिए गौतम सिंह जी को कोच बनाया जो मुझे तैरना सीखाते थे और मुझे पानी में जाने से डर लगता था लेकिन फिर भी मुझे स्विमिंग सिखनी थी इसलिए मैं उनके पास जाता था तैरना सीखता ओर वो मुझे तैरना सीखाते थे बचपन में ही उन्होंने मेरा पानी में ढकेल ढकेल के डर भगा दिया और मैं धीरे धीरे तैरना सीखने लगा तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा मुझे तैरना सीखते समय बहुत काफ़ी घबराहट होती थी फिर भी मै अपने हाथ पैर उछालता था पानी में धीरे धीरे सीखा और मै तैरना सीख गया अब मुझे पानी में डर कभी नहीं लगता और मै अच्छी ख़ासी तरह से तैर सकता हूँ